ہمیں میگزین میں انقلاب میگزین بہت ہی زیادہ پسند ہے اور یہ اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں باوقار اور با صلاحیت صحافی موجود ہیں جن کی موضوعات کو پڑھ کر اردو میں ایک الگ صلاحیت نکھارنے کا موقعہ ملتا ہے وہ اپنی موضوعات کو ایسا لکھتے ہیں کہ گویا کہ ان کے الفاظ موتیوں کی طرح پرے پروئے ہوتے ہوتے ہیں اس لیے ان کے موضوعات کو پڑھ کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں اردو زبان میں اپنی صلاحیت کو نکھارنے کا موقعہ ملتا ہے